जो कि समाजिक और सांस्कृत मामलें में जाना जाता है जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे कुछ ऐसे महोत्सव बहुत ही वृहत स्तर पर मनाए जाते हैं जैसे कि दुर्गा महोत्सव दुर्गा महोत्सव में जबलपुर को पूरा सजाया जाता है यह बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है हर जगह पे माँ दुर्गा की मूर्तियाँ स्थापित की जाती है और यह बहुत ही उल्लास से भरपूर उत्सव होता है और माँ नर्मदा जयन्ती भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है यहाँ पे गोरी घाट माँ नर्मदा तट है जहाँ पे लोग आते हैं एकत्रित होते हैं माँ नर्मदा की आरती करते हैं और प्रसाद वितरण भी करते हैं यहाँ पे और अन्य जैसे क्रिसमस और मोहर्रम भी मनाया जाता है यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग समाजिक और अलग अलग धर्म के लोग पाये जाते हैं जो कि अपने अपने धर्म के उत्सव को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं